हाईक करने के लिए मेरा पसंदीदा भू भाग है समुद्र तट समुद्र तट में जाकर मुझे बहुत शांति मिलती है और मैं घंटो वहाँ पर समुद्र की लहरों को देखते हुए अपना समय व्यतीत कर लेता हूं वहाँ की ठंडी ठंडी हवाएँ और पानी की हल्की हल्की बूंदें जब पैरों पर पड़ती है लहरें पैरों पर ल लगती हैं तब एक मानसिक शांति प्राप्त होती है इसके अलावा समुद्र तट में मुझे एक अनोखा आनंद प्राप्त होता है और पूरे भाग दौड़ और थकान मेरी सारी वहाँ जाकर उतर जाती है इसके साथ साथ बर्फीली पहाड़ियों पर भी जाना मुझे पसंद है और वहाँ जाकर सूर्य का अस्त होना सूर्य का निकलना यह देखकर मुझे बहुत आनंद मिलता है जब सूर्य निकलता है तो उसकी पहली किरणें बर्फ़ों के ऊपर पड़ती हैं तो एक एक चमक जो बर्फ में आकर निकलती है वो बहुत अच्छी लगती है इसके अलावा जब शाम के टाइम सूर्य अस्त होता है तब नारंगी और हल्की पीले रंग की रौशनी में बर्फ को देखना बहुत अच्छा लगता है ऐसा लगता है जैसे कि सोना चमक रहा है और एक अलग ही आनंद प्राप्त होता है बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य मुझे मिलता है देखने को समुद्र तट पर और बर्फीले पहाड़ों पर जाकर यह सब

अलग ही ऊर्जा मुझे मिलती है जब मैं वहाँ से वापस अपनी भाग दौड़ वाली जिंदगी में आता हूँ जब भी मुझे मानसिक शांति या एक एकांत की ज़रूरत महसूस होती है तब मैं या तो बर्फीले पहाड़ों की तरफ निकल जाता हूँ या समुद्र तट की तरफ निकल जाता हूं